دہلی میں جن بڑے مذاہب کی پیروی کی جاتی ہے ان میں جو موسٹ فالوڈ رلیجن ہے وہ ہندوازم ہے جو لوگ اس کے فالور ہیں اسلام سکنڈ موسٹ پاپولر جو ہے وہ یہاں رلیجن ہے یعنی کہ سب سے دوسرا سب سے زیادہ مانا جانے والا مذہب ہے اس کے ماننے والوں کی تعداد لگ بھگ بارہ فیصدی سات آٹھ پرسنٹ فیصدی ہے اور کرسچنٹی یعنی کہ عیسائیت یہاں جتنے لوگ فالو کرتے ہیں وہ لگ بھگ زیرو پوائنٹ نائن سکس پرسنٹ لوگ فالو کرتے ہیں اسی طرح طرح سے جینزم ون پوائنٹ تھری نائن پرسنٹ اور سکھزم یعنی سکھ مذہب جو فالو کرنے والے ہیں وہ لگ بھگ ساڑھے چار فیصدی لوگ ہیں اسی طرح سے جو بودھ مذہب ہے وہ بھی لگ بھگ یہاں زیرو پوائنٹ ون ٹو پرسنٹ لوگ فالو کرتے ہیں تو دہلی کا جو رلیجیس منظرنامہ ہے جو مذہبی منظرنامہ ہے وہ خلط ملط سے پورا پورے طور پر ہم آہنگ ہے